हां जी हैलो हां जी हां जी बोल्लो हां जी हां जी हांऽजी तुस कि'न्नी तरीक कराना चांह्देओ अच्छा पं'ज्जी तरीक कोई नीं अस पंज्जी फ्री आं ते सनाउड़ो तुस दिनै आह्ला ऐ जां रातीं कराना ऐ इ'यां अस यरो बीह् ज्हार लैन्ने होन्ने आं बीह् ज्हार करेओ बीह् जहार देई ओड़ेओ चलो यरो इ'यां अस घट्ट करी लैगे कुसे तरीके कन्नै चलो माता दे नांऽ पर चलो पंदरां ज्हार देई ओड़ेओ तुस नेईं नेईं ओह् कोई चक्कर नेईं ओह् सर अपना एह् बैंड जेह्ड़ा म्यूजिक आह्ला पूरा सिस्टम ऐ ते ओह्दे तुस टैंशन नीं लैएओ आह्दे च सारा सैटअप में आपूं लेओगा तुस खाल्ली सनाई ओड़ेओ कि मतलब लाना कुत्थै ऐ जेह्ड़ा प्रोग्रैम ऐ ओह् केह् सनाउड़ो असेंगी जगह सनाउड़ेओ पूरी असें कुत्थै असें सैट करना अपना प्रोग्रैम मतलब असें जेह्ड़ा बैंड बूंड लाना जित्थै माता दी मूर्ती जित्थै लानी ऐ ओह् सनाई उड़ेओ खाल्ली उस जगह च

हां जी हां जी कोई चक्कर नीं ऐ आई जाह्गे